बाबाधाम जाइ छियै बाबाधाममे घुमै फिरै छियै बहुत किछु देखै छियै माला मिलै छै पूजा करै छियै ओतयसँ आबै छियै कुशेश्वर स्थान जाइ छियै बासुकीनाथ जाइ छियै अयोध्या जाय पड़ैत छै ओतय जाइ छियै घुमि फिरि कऽ देखै छियै मतलब उएह मोबाइलमे हर चीज देखै छियै महाभारत देखै छियै जितना भी चीज छै हर चीज देखै छियै देखि कऽ जेना जे छै ओहिसँ खुशहाली मिलै छै टाइम पास होइ छै समय समयसँ दिनमे दू बेर तीन बेर देखै छियै आधा घण्टा दस मिनट पाँच मिनट देखि कऽ फेर बाल बच्चा सभ पढ़ै लिखै छै ओहो सभ पढ़य लिखय लागै छै फेर अपनो देखै छियै फेर खेतीबाड़ीके टाइममे खेतीबाड़ी भी जाइ छियै ओकर बाद जे छै बढ़िआँसँ देखय सुनयमे बहुत मनोरञ्जन मिलै छै टाइमो पास भए जाइ छै ओतय सिंहेश्वर स्थानके मने हरचीज देखै छै अयोध्याकेँ देखै छियै महाभारत देखि लै छियै ओकर बाद जे छै बाबाधामके हर चीज देख लै छियै बासुकीनाथके देख लै छियै तारा स्थानके देख लै छियै बहुत बहुत दूरके देखै छियै देखयमे छै से किछु हमरा जे छै से टाइम पास भए जाइ छै मनोरञ्जन किछु होइ छै टेंशन दूर भए जाइ छै टेंशनो किछु किछु रहै छै तऽ ओहो पास भए जाइ छै एहिसँ ठीक छै ओकर बाद जे छै किछु देर तक एन्नऽ ओन्नऽ भेल पोता पोतीके पढ़ाइ लिखाइमे खेल धूपमे लागि गेल बालो बच्चा पढ़लक लिखलक कार्टून देखलक फेर बाल बच्चा किछु देर हम अपनो देखलहुँ फेर एना ही जे छै खेतीबाड़ीके काजमे लागि जाइ छियै कनि किसान छियै गरीब आदमी छियै कोनोसँ कोनो चलै छियै ठीक छै तऽ कतहुसँ कतहु मने जितना देखाए दै छै उतना देखै छियै मोबाइलमे आ एल सी डी ओ छै ओहोमे देख लै छियै टी भी ओमे किछु देर देख लै छियै